हमरा काजसे अतरिक्त बहुत सारा एहन काम अछि जाहि मे हमरा बहुत मोन लगैत अछि जेनाकि हम कहि सकै छी हम आदमी सभसे गपसप करै छी नया नया लोकसँ हम मिलै छी हुनका बारेमे जनै छी आओर हुनका बारेमे जनै छी आओर जे आसपासमे जे चीज भेल रहै छै हुनका मुँहसँ सुनलहुँ हम अपना बारेमे बतेलहुँ ओहिसँ नीक लागैत अछि आओर एकदूसराक जानय के जनै छी जनय के कोशिश करै छी एहिसँ की होइ छै हमरा आसपासके हमर जे दोस्त महीम अछि से हमरा बढ़ैत अछि दोस्ती बढ़ैत अछि आओर एकदूसराक बहुत अच्छासँ हम जनै छियै आदमीसॅं गपसप केलासँ बात बातमे बहुत एहन बात होइ छै जेकी हमरा जे किछु नहि पता रहैत अछि से हमरा सर समाजके बारेमे दर दुनियाके बारेमे बहुत किछु हमरा पता चलैत अछि आदमीसॅं गपसप केलासँ नया नया लोक से जुड़े लेल भेटैत अछि नया नया जगह पर जाय लेल भेटैत अछि आओर आदमीसँ बात केयलासँ बहुत किछु जेनाकि पता चलैत अछि की दुनियामे की चलि रहल छै किनका मोनमे की छै काल्हि की होय वला अछि सेहो अहाँके आदमीसँ बात केलासँ अहाँके पता चलत जेकी अहाँ बहुत चीज एहन अछि जेकरा बारेमे हमरा दिमागमे आबि नहि सकैत अछि ओ हमरा दिमागमे केना आबैत अछि जेनाकि नया नया लोकसँ हम बात करै छी हुनका दिमागमे किछु नया चीज रहै छनि तऽ ओ हमरा सङ्गे बात करला पर ओ हमरासँ अपन बातके सभके बीचमे रखै छथिन हमसभ सुनै छियै आओर हमरा आरके ओ सुने लेथि गपशपके गपसप करैत करैत ई सभ हमरा आरके बहुत किछु नया नया चीजसभ पता चलैत अछि जेनाकि कोय चीजके बारेमे जेना किनको कतौ रोड एक्सीडेंट मे किनको किछु भऽ गेल जे काल्हि अखबारमे आयत से हमरा आइ दू आदमीके बीचमे गेलहुँ से हमरा पता तऽ चलि जायत अछि आइये ई सभ बहुत एहन बात होइ छै जेकी अहाँकेॅं पता चलैत अछि आओर हमरा ई काजक अतिरिक्त समाजसेवा करयमे बहूत सुन्दर लागैत अछि जेनाकि हम रक्तदान करै छी रक्तदान हम अखन तक अपना जीवनमे सात बेर कऽ चुकल छी रक्तदान केलासँ बहुत नीक हमरा लागैत अछि रक्तदान केलाक बाद हमरा बहुत अपना आपके गौरवन्वित महसूस करै छी रक्तदान केलासँ अहाँके पाँच छओ टा जांच भऽ जाइ छै आओर मोटापा वला बिमारी ब्लडप्रेसर सूगर हेपिटाइटिस बी ई सभ के चीज अहाँ छुटकारा पाबै छी समाजसेवा आओर दोसरो तरीकासँ हम करै छी जेनाकि किनको निःसहाय या कोइ एहन लोक रहै छथि जे चलि फिरि नहि सकै छथि या किनको जे अपना शरीरसे या जाहिसँ मदद कऽ सकै छी से हम करैत रहै छी बीच बीचमे आओर हमरा काज केला बाद जेनाकि हम नया नया जगह पर घुमनाई बहुत पसन्द करै छी हम अपना जीवनमे नहियो नहियो नओ से दस राज्यसे जादा हम घुमि चुकल छी जेनाकि हम कहि दी पश्चिम बंगाल दिल्ली उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान आओर हिमाचल प्रदेश गुजरात आओर हरियाणा आओर एगो दूगो कोनो छुटि गेल अछि लेकिन हम आओर घुमलासँ हमरा ई पता चलैत अछि नया नया कल्चर हुनका हुनकर खान पीन ओहि राज्यके घुमलासँ हमरा पता चलैत अछि ओहि जगहक लोकक की सोच छै से पता चलैत अछि आओर की लोक सोचै छथिन ओकर खान पान ओकर पहनावा ओढावा हुनकर रहन सहन ओकर जे सराउंडिंग रहे छै से हमरासभसे अलग रहे छनि आओर रहे छै तऽ ओहिसँ हम अपना आरके अपना आपके हमसभ देखै छियै एक जगह की हम जे रहै छियै से केना रहे छथिन रहे छी आओर ओ सभ रहै छथिन से केना रहे छथिन तैं लऽके ओहोसभमे बहुतके फर्क रहैत अछि जेनाकि राजस्थानके आओर बिहारके बहुत अलग रहै छै जेनाकि महारष्ट्रके राजस्थानके बहुत अलग रहै छै तऽ ई सभ जगह हम घुमल छी तऽ हमरा पता अछि तैं लऽ के आओर हमरा काजके अलावा हमरा कखनहुँ मौका भेटैत अछि तऽ दस आदमी आठ आदमी दोस्त महीमके साथ हम नया नया चीज खाना बनाबयके कोशिश करै छी खाना हमरा बनबयक शौक अछि हम कूकिंग के हमरा शौक अछि जेनाकि हम लॉकडाउन मे हम होस्टलमे रही फँसि गेल छलहुँ ताहिमे हम रोज से खाना नया नया चीज आओर बढ़ियाॅं तरीकासँ बनेलहुँ आओर एकदम स्वादिष्ट बनेलहुँ जेकि हमर प्रशंसा हमर सर आओर जे हमर किछु दोस्त छलैथ हॉस्टल मे से हमरा केलैथ आओर हमरा एहिमे रूचि अछि खाना बनाबैक से लऽ के हम ई काजके अलावा एतय काम हम करै छी